मैथिली जेना की मैथिलीमे पढ़ाइयो बहुत बढ़िऑं भऽ रहल छै से संगमे पढ़ाइयो बहुत बढ़ियऑं भऽ रहल छै इसकुलोमे पढ़बै छै मैथिली भाषामे अपन भाषा छै मैथिली जे अपन भाषामे अहाँ पढ़ाबै छी मास्टर टीचर जे अपन भाषामे अहाँ पढ़ाइयो मैथिली पढ़ाइ आ मैथिलीमे जेनाकि मैथिली आबै छै प्रचारो करै लए मैथिली भाषा जे मैथिली भाषामे अहाँ प्रचारो करै छै गाम घरमे जे मैथिली भाषा केना बाजल जाइ छै केना बाजैत छै मीडिया सब बनाके अबै छै मैथिली भाषामे बाजय लए सेहो छै केना बाजि रहल छै केना बाजै छै मैथिली भाषा जे मैथिली भाषामे अहाँ बाजि सकै छियै अपन भाषा छियै मैथिली अपन मन छी मैथिली बाजयके मैथिलीमे अहाँ हर चीज कए सकै छी हर चीज बाजि सकै छियै जेनाकि नाच तमाशा मैथिलीमे भऽ रहल छै तऽ ओ चीज अपन आदमी अपना चीजमे लऽ जाइ छै जे अपन मैथिली भाषामे अपन पढ़ाइ केलक मैथिलिए भाषामे सब किछु केलक मैथलिए भाषामे तखनो मैथिलिए भाषा बाजल हर दिन हमेशा